बर' रावखौहाय आं आंनि बिमा एबा बिफानिफ्राय सोलोंनायजों सोलोंना लादों बर' रावनि बिमोनथिया जाहैबाय बर' रावखौ आं लोगोजों लोगो ओरैनो गोरलैयैनो रायलायनो हायो जेरै आंनि खोथा बाथ्राफोरखौ बर' रावजों मोजाङै फोरमायना होनो हायो मानोना बियो आंनि ओ बिमानि राव जाहैबाय नालाय बिनि थाखाय आं बर' रावजों गावनि बिमा जे मोनदांथि बेफोरखौ गोरलैयैनो फोरमायनो हायो आरो